मनोरंजन के बहुत सारे साधन में एक साधन टी बी मोबाईल यूटूब का जो साधन है ये प्रमुख हैं इनके ज़रिए समाज में हम सब हम सब जो है सभी के साथ मिल जुल करके यूटूब के माध्यम से सारे प्रोग्राम को देखते हैं

और सारे सु इन सब रुचियों में से छोटे बड़े भाई बंधु सबस समस्त गाँववासी शहर के के वा के लोग भी खेल कूद क्रिकेट हुआ बॉल हुआ के ज़रिए लोग अपना मनोरंजन के का समय निकालते हैं और यह बहुत ही पसंद है योग में भी एक यह मनोरंजन का एक योग भी एक माध्यम है इसके ज़रिए हम सब योग में भी बैठ करके गार्डनों में बग़ीचों में बैठ करके योग में रुचि रखते हैं और यह भी इसके ज़रिए भी हम लोग ख़ुश हो जाते हैं सभी भाई बंधु दूर दूर किसी यह देश विदेश की चीज़ें यूटूब के ज़रिए विज्ञापन मोबाईल फोन और टी वी टेलिभिजनों पर जो जो भी कुछ आता है हम सब देखते हैं सुनते हैं समझते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और हम सब ख़ुश होते हैं गार्डनों में भी बहुत सारे महानगरपालिका के साधन दिए रहते हैं बच्चों को खेलने के लिए घुमाने के लिए टहलने के लिए दौड़ने के लिए कसरत करने के लिए जिसके ज़रिए समस्त बच्चे और रंग बिरंगे घाँसें फूल पौधे बाग़ीचों में होते हैं इसके ज़रिए बच्चे उन सब को देखकर के ख़ुश होते हैं जो चीज़ नई अद्भुत होती हैं ओ टेलिभिजनों पर जहाँ पर हम सब नहीं पहुँच पाते हैं वे टेलिभिजन मोबाईलों पर आ पर हम सब सर्च करके देख लेते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं और बच्चों को भी इसके विषय में बताते हैं बच्चे भी ख़ुश होते हैं बच्चों को सामाजिक कुछ मनोरंजन के साधन जैसे साइकिल चलाना सिखाना नदियों में तैरना ये सब मनोरंजन के ही खेल हैं और इसमें रुचि रखने वाले बच्चे जब उसमें उतरते हैं तो भूल ही जाते हैं कि क्या हैं कौन अपना है कौन बेगाना है सभी लोग अपने अपने में अपने हो जाते हैं और साथ में एक दूसरे से स्नेह प्रेम भाईचारा का भाव रखते हुए जीवन इकट्ठा हो करके व्यतीत करते हैं और पूरा का पूरा आनंद लेते हैं और हम लोग भी इसके लिए नए चीज़ में मोबाईल का प्रयोग इसके ज़रिए जैसए